जोंनि गामियाव सोरबाफोर आथिं आखाइ बायोब्ला जोंहा मिथिखानाय खाथियावनो अजा दंखायो बे अजाजों फाहामथाय लानाय जायो दा बे अजानि सिकित्सा आरो फाहामनायनि फारिखान्थि बायदिब्ला गिबियावनो बिथाङा आथिं एबा आखाइ बायनायखौ फाहामनो थाखाय दांनानै बोनानै बेनि बेगेंखौ थोंगोर खालामनानै लाखिग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव औवानि सेरेन सैनानै दिरुंजों खाबथानानै बे दिरुंनि सिङाव आथिं बायनाय जायगाफोराव हाग्रा बेन्दों राइदोंफोरनि माखासे सानाय सुनाय फाहामनो हानाय मुलिफोरखौ बाहायनानै सेरेननि सिङाव आथिं बायनाय एबा आखाइ बायनायनि जायगायाव दाफबनानै खाथबनानै दिरुंजों एबा सिजों खाथेनानै होनाय जायो बिनि उनाव बिथाङा माखासे बेन्देजफोरबो सेरेननि सायाव खाथेनानै होयो आरो आथिं आखाइ बायनाय सुबुं एबा मानसिखौ बिथाङा थाबाया एबा लोरसोर खालामाजासे थानो थाखाय सानथाम सानब्रैसिम खावलायो आरो बेबायदियैनो सानफा एफा आथिङा रोजोब आथिं एबा आखाइ बायनायफोरा रोजोब जायोब्ला अब्ला एसे एसे लासै लासै थाबायनो एबा लोरसोर खालामनो होनाय जायो बिथां बेबायदि फाहामथायखौ जोङो दोरोंआरि सोलिबोनाय खान्थि बायदियैनो जोंनि साखाथि फाखाथि ओनसोलाव फाहामथायखौ लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो लाबोगासिनो दं बेनि अनगायैबो जोंनि जोंनि साखाथि फाखाति गामियारि ओनसोलफोराव माखासे जाफ्लेबाय थानाय बेराम आजारफोरखौ दोरोङारि आदब मिथिंगायारि दोरोङारि आदबजोंनो मिथिंगायाव मोननाय हाग्रा मिथिंगायाव मोननाय हाग्रा बेन्दों राइदोंफोरनिफ्राय रोदाफोरनिफ्राय मुलि बानायनानै फाहामथाय लानाय जायो जेरै सोरबाफोर उदै गाज्रि जानाय एबा खिसावनाय जादोंब्ला सुमफ्राम बिजौ देग्लिनानै लोंनाय जायो सोरबाफोर गेस जादोंब्ला फातगाजा बिलाइ सोमनानै मानिमुनि अरग्लिनानै गेसफोरनि सा गाग्लोबनायनिफ्राय फाहाम फाहामनो हानाय जायो बेनि अनगायैबो गगा मोननाय गुजुनायफोर जायोब्ला जोंनि साखाथि फाखाथियाव मोननाय माखासे हाग्रायारि मुलिफोर जेरै खांसिंसा मानिमुनि बायदिफोरखौ ना गोरान एबा दाउसा गोरलैफोरजों फुदुंनानै बिदै लोङो एबा ओंखामजों जानानै फाहामनो हानाय जायो एबा रुंहोनानै गगाफोरखौ फाहामो लोगोसे लोमजानायाबो लासैनो हामलाङो बेबायदि माखासे आदबफोरखौ जोंनि साखाथि फाखाथिफोराव नुनो मोननाय जायो